आङो मोनायाव दाउखो नायनो नाजादोङो नाजाबाय जेनेबा फेसाफोर फेसा माबायदिहाय थायो बि मोनायाव माबायदिहाय गाबो आरो उन्दुनाय समावा माबायदि इसारा होयो इफोरखो नायनो नाजादोंमोन आरो बादामालि बादामालिखोबो आङो नायनो नाजादोंमोन मोनायाव फेसाया जेब्ला उन्दुलाङो अब्लाथाय बियो मोनसे सोदोब मोनसे गाबनाय सोदोब होयो आरो ना इखो इखो नुबाय ओमफ्राय आरो जेब्ला उन्दुलाङो उन्दुयालाबानो थायो इयो स्रि थायो आरो बादामालियाबो बिदिनो टर्स थुना होब्लाथाय मोनायाव थालिर जाफैनायाव टर्स थुना होयोब्लाथाय बिर बिरलाङो मेगना जोंख्लाबलायनाय नुयो आरो इखोनो नायनो नाजादोंमोन आं बादालि आरो फेसा बे मोननै दाउखौ नायनो नाजादोमोन न' खाथिनि दंफां दंफां थालिरावबो बादामालिखोबो नायनो नाजादोमोन बिखोबो नुफेरबाय आरो जेन'बा बे फेसा फेसाखोबो नायनो नाजानायाव नुबाय आरो फेसाया गावसोरो उन्दु लाङोब्लाथाय मोनसे सोदोब होयो अ माबा उन्दुलाङाब्लाथाय मोनसे सोदोब होयो आरो उन्दुब्लाथाय स्रि थायो नायब्लाथाय स्रिहाय थायो आरो उन्दुलांब्लाथाय नायो बादामालियाबो थालिर गोमोनफोराव हयथ' माबाफोराव जेब्ला माबा मोनसे बुस्थु मोननायफोराव बाबथाबना थानायफोर आं इफोरखोबो नायनो नाजादोमोन बियाव नुबाय इसोरो बाबथाबनानै थालिरफोरखो जाखायो आरो सिं सिङाव खुरलांबाय थायो मोननायफोराव फेसायाबो उन्दुलांनाय समाव मोनसे सोदोब होयो आरो उन्दुनाय समाव स्रिहाय थायो आरो इदि इखो नायनो नाजादोमोन आरो नायदोंमोन नायनो नाजा नाजानाय नाजादोंमोन फेसा फेसानि गाबनाया आलादा आरो बादामालिफोराबो जेनेबा थालिर गोमोनाव मायाव मा मोननायफोर दङ इफोरखो नागिरो मोनायावसो बिरथिङो फेसायाबो मोनायावसो बिरथिङो नालाय बे मोननै बा मानै दाउखो नायनो नाजानायाव नुबाय आरो बिसोरखो